की कहै छहो हँ छै जमीन चऽरमे हँ चऽरमे हइ ठीक आँय नहि अगल बगलमे नहि छै नहि चऽरमे छै हँ आबिकऽ देखबोहो तब ने हँ जहिया तोरा इच्छा होइ तहिआ चलि आबऽ जहिया मन होइ तहिया चलि आबऽ देखै लए आबि कऽ आबऽ कोन दिन एबहो अच्छा आओर जमीन तऽ बिकै छै महङ्गा डेढ़ लाख दू लाख कट्ठा हूँ हँ तऽ डेढ़ लाख दू लाख कट्ठा मिलतऽ चऽरमे हँ यौ आओर सब रकम ने जमीन छै लगमे जे हइ उ तऽ चारि लाख कि पाँच लाख सात लाख कट्ठा बिकै छै गोरिहामे चऽरवला जमीन तऽ ओनाही हइ दू लाख डेढ़ लाख दू लाख आओर गोरिहावला जमीनके पाँच लाख सात लाख हइ कट्ठा हँ तऽ उ बेसी रेट हइ हँ तऽ घर लगवला जमीन जे है से ओकर जे हइ से बहुत दाम हइ छओ लाख सात लाख कट्ठा बिकै हइ हँ तऽ उ हँ तऽ उ तऽ दू चऽरवला ने कहली गोरिहावला जे हइ बसैवला जमीन तक्कर बेसी रेट हइ ने हूँ ठीक हए आबऽ अच्छा